लिखबै सकै छी आओर निबन्ध लिखौनाइ हमरा बढ़िआँ लगैए जेना बरसा ऋतुपर भेल तऽ बरसा ऋतुपर मतलब जे निबन्ध जे लिखबै तऽ सबसँ पहिने तऽ ओकर इंट्रोडक्सन लिखऽ पड़ै छै आओर अन्तमे ओकर उपसंहार लिखऽ पड़ै छै तऽ से अयके बीचके जते प्रक्रिया छै से केहन हेबाके चाही कोन ऋतु ई ऋतु कहिया होइए कोन महीनामे होइ छै अय अय ऋतुमे की की होए छै अइ ऋतुमे की की फायदा छै अय यदि मानि लिअ बरसात नहि हेतै तऽ हमर सबके खेती बारीके केना काज चलत हमसब जते पेड़ पौधा सब छै गाछ वृक्ष सब ओ केना नब हेतै केना पल्लव ओकर नब हेतै जतेक खेती बाड़ी छै कल्टिवेशनके काज सबटा तऽ हमसब बरसातेमे करै छियै तऽ से केना सम्भव हेतै तै पर हम लिखै छी नीक